नैरोजा थां माइथायनि नै दिसेम्बर जिगुजौ दाइन माइथायनि द' जानुवारि नैरोजा जिद' माइथायनि जिब्रै नबेम्बर नैरोजा बा माइथायनि नैजिसे फेब्रुवारि नैरोजा नैजिथाम माइथायनि बा जुन जिगुजौ द'जिब्रै माइथायनि जि दाइन जानुवारि